बाजू घुमे जयबै सोचने छियै कतऽ कतऽ जयबै कहलहुँ हँ कि कहाँ कहाँ जयबै से सोचने छियै कहाँ जयबै घुमऽ लेल की देखबै की विचार कयने छियै राजगीर गेल छियै बड नीक जगह छै राजगीर राजगीर बड नीक जगह छै ओ देखऽ बला जगह छै ओहिठुमन घुमब ओहिठाम हँ तऽ ए राजगी राजगीर सँ सभ जगह बेरे बारी ने जयबै बेरे बारी होयत तऽ पहिने राजगीर चलि जायब राजगीर घुमा देब ताहिके बाद जे छै से ओहिठमा से आपस आयब तऽ फेर पटना भऽ जायत पटनाके बाद मुजफ्फरपुर भऽ जायत मुजफ्फरपुरके बाद दरभङ्गा सभ जगह घुमि लेब सभ जगह देख लेब जाहिमे कि राजगीरमे तऽ बहुत बहुत अच्छा छै ओहिठमा तऽ कतेक नीक छै ओहिठमके दृश्य देखलासँ तऽ बुझाइत रहैत छै कि ओहिठमन कि एतहि रहि जाउ एतहि से रहिके एतऽ से घुम घुमैत रहब मने नहि ओहिठामसँ हटैत रहैत छै तेहन ओहिठाम राजगीर छै आ ओ जे देखले छियै ओ जे राजगीरमे गेल छियै तऽ देखने छियै ओ जे एकटा लाइन पे चलैत छै ओहिमे डोली जकित रहैत छै आ ओहिमे बैसा दय छै आ एना नीचेमे सतह पर से जमीन पर से लऽ जाइत छै आ एकदम ऊपरमे ऊपर तक ले लऽ जाइत रहैत छै आ से एक डोरी पे बुझाइत रहै छै कि चलि रहल छै ओ ओकर नामो किदुन छै रोपवे नाम छै ओकर रोपवेके सहारे से ले जाइत छै पेड़ पर पहाड़ पर लऽ जाइत छै आ बुद्ध भगवानके मन्दिरो छै ओहिठमन ओतऽ दे देखऽ लेल मिल जायत अहाँकेँ भेट जायत ओतऽ बड नीक जगह छै आओर हँ पटनामे भी छै अहाँकेँ चिड़ियाघर छै अपन देवी मइयाके मन्दिर छै शीतला मइयाके मन्दिर छै गोल घर छै तारामण्डल बनल छै एहन तारामण्डल छै कि कखनो जइयौ तऽ बुझायत कि कतेक तारा जे छै से एकदम उगल छै टिमटिमा रहल छै